थोह्ड़े दिन पैह्लें में तोआड़े ऐप उप्परा इक कैमरा मंगवाया हा ते अज्ज ओह् कैमरा जेह्ड़ा आइया जिसलै में ओह् खोह्लियै दिक्खेआ ओह् कैमरा बड़ा गै जैदा शैल हा ओह्दी जेह्ड़ी पैकिंग बड़ी जैदा अच्छी ही क्योंकि कुदै दा बी टुट्टे फुट्टे दा नेईं हा ओह् बिल्कुल इन्ना अच्छा ते ओह्दी क्लेयर्टी बी इन्नी जैदा अच्छी ऐ मिगी जेह्ड़ा कैमरा बड़ा गै जैदा पसंद आया ते मेरे घर आह्लें गी बी बड़े जादा पसंद आया मेरी मम्मी पापा गी बी में फ्ही सारें दे फोटो बी क्लिक कीते ओह्दै च ओह् सारें गी बड़ा जादा पसंद आया ते में एह्दै आस्तै तुसेंगी पंज स्टार देना चाह्नी क्योंकि एह्दा मेरा पैह्ला आर्डर हा तोआड़ी ऐप उप्पर बड़ा गै जादा शैल हा ते में चाह्नी कि अग्गें बी मेरा जेह्ड़ा आर्डर ऐ ओह् अच्छा गै अ'वै ते चलो कैमरा मिगी बड़ा गै जादा शैल लग्गेआ ते ओह्दै च जेह्ड़े फोटो आंदे ओह् बड़े गै जादा शैल आंदे ते जेह्ड़ा मेरा पैह्ला आर्डर तां मिगी लग्गेआ कि पता निं कनेहा आना मेरा जेह्ड़ा पैह्ला आर्डर हा ऐप उप्पर बड़ा गै जादा शैल आया हून में तोआड़े ऐप उप्परा बड़ी सारी चीजां आर्डर करनियां न में चाह्नी तां कि बैसियां गै सारियां बैसियां आह्न ते ओह्दी एह्दै आस्तै में फाईव स्टार देना चाह्नी जेह्ड़ा कैमरा आंदा ते बाकी मिगी एह् बड़ा गै जैदा शैल लग्गेआ फर्स्ट ऐक्सपिरिंस बड़ा गै अच्छा रेहा ऐप उप्पर ते जेह्ड़ी डलिवरी ही ओह् बी घर तक होई ते पैसे बी बड़े जैदा घट्ट हे इ'यां इन्ने जैदा बी पैसे नेईं हे इन्ना सस्ते बिच्च थ्होइया ओह् बी घर पजाइयै ते मिगी बड़ा गै जैदा पसंद आया कैमरा